हां जी हां जी मैडम जी बोल्लो बस में ठीक आं तुस सनाओ हां हां एह् शकारा मेरा गै ऐ मेरा गै शिकारा ऐ तुस तुस कुत्थुआं आए दे अच्छा अच्छा अच्छा कश्मीर घुम्मने ई आए दे उधमपुर दा अच्छा एह् शकारा मेरा गै तुसें डल झील जाना ऐ अच्छा नेईं डल झील तुस मिगी सनाओ डल झील दा तुसें एह् चक्कर लाना जां चार चनार जाना छड़ा अच्छा पैह्लें तुसें डल झील दा चक्कर लाना ऐ ते फ्ही चार चिनार बी जाना ऐ हां नेईं हां नेईं अग्गें तुस किन्ने बंदे ओ अच्छा चार बंदे ठीक ठीक चार कोला बद्ध अस लैन्ने बी निं हैन चार बंदे ठीक ऐ ते तुसेंईं डल झील दा चक्कर जेह्ड़ा ऐ तुसें ई सत्त सौ रपेऽ च पेई जाह्ग ते फ्ही तुसें चार चिनार जाना ते थुआढ़ा ज्हार रपेऽ होई जाना ते ज्हार रपेऽ च होई जाना दिक्खो फ्ही हून उत्थै आपूं चलानी मैह्नत ते लगदी गै तुसें ई पता ऐ हून आपूं धक्के मारी मारियै इस्सी शकारे ई में पानियै च फेरना पूरा डल झील एड्डी बड्डी ऐ इन्ना बड्डा चक्कर लाना ते इत्थै ते तुस ते अपने डोगरे ओ तां करियै तुसें ई डिस्काउंट देआ ना नेईं ते पंदरां पंदरां सौ लैंदे इत्थै छड़े चक्कर दे गै ते चलो कोई निं तुस नौ सौ रपेआ देई ओड़ेओ ते तुसें बापस मेरे गै शकारे च औना चलो फ्ही फ्ही तुसें ई डिस्काउंट देई ओड़निआं अ'ऊं फ्ही तुसें ई नौ सौ रपेऽ च अ'ऊं डल झील बी घमागा ते कन्नै चार चिनार बी लेइयै जाह्गा ते कन्नै उत्थै आपूं बी गाइड करी ओड़गा तुसें ई ते कन्नै अपने गै शकारे च बापस लेइयै आह्गा ठीक ऐ ते नौ सौ रपेऽ च हां फ्ही औंदे निं औंदे बारी थुआढ़ा दौ सौ रपेआ लग्गना ते ते टोटल होई गेआ ञारां सौ रपेआ हां हां हां इसलै बसाखी वाले बी अंदर इ'या इत्थै पूरा साल भर मेला लग्गे दा गै रौंह्दा इत्थै चार चिनार शैल शैल होटल हैन अंदर हाऊसबोट बी ऐ तुस दिक्खी लैओ शैल ते कन्नै मेरी शकारे च ओह् कश्मीरी पोशाकां बी पेदियां कपड़े पेदे ओह् कन्नै मटकियां मुटकियां ते ओह् कश्मीरी पैहनावा बी पेदा तुस उसी लाइयै जेह्ड़ा फोटो शोटो बी खिच्ची सकदे ओ इक फोटो दे पंजी रपेऽ लग्गने अच्छा अच्छा हांआं हां कोई निं साढ़ा फोटोग्राफर साढ़े कन्नै गै होंदा तुस सनाओ तुसें चारें लोकें लैनियां न अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही मेरा फोटोग्राफर बी ऐ कन्नै तुस जल्दी जल्दी घुम्मी लैओ ते कन्नै कन्नै गै ओह्दे ओह् मेरे कोल हैन ओह् कश्मीरी कुरते ते तुस उस्सी पाइयै जेह्ड़ा ओह् शैल घुम्मी सकदे ओ ते कन्नै फोटो खिच्ची सकदे ओ कोई गल्ल निं इक्क फोटो दा पंजी रपेऽ लग्गना हां हां हां हां सारा किश ऐ तुस बस तुस हून अ तुस सना ईओड़ो मी किन्ने बजे तुसें जाना ऐ ते में इत्थै गै होना ते उसलै आई जाएओ ते कन्नै फ्ही उसलै चलगे फ्ही ऐह्नी ठीक ऐ हां ठीक ऐ ठीक ते फ्ही तुस मिगी इक बारी फोन करी लैओ बस ठीक ऐ ठीक ऐ